हैल्लो कुत्थें बोल्ला ने मखीर आह्ले बोल्ला ने अच्छ अच्छा ओ यरो असैं मखीर लैना हा हां ते केह् रेट चला दा

हां असैं लैना तां गै सनाया ऐ तुसें असें बी थुआढ़े कशा लेइयै अग्गे बेचना तां करियै थुआढ़े कशा लै ने थुआढ़ियां असें बड़ियां मश्हूरियां सुनी दियां असें बड़ा शैल मखीर बेचदे ते असैं पैह्ले इक दो बारी लैता हा ते ओ ओह्दे बिच थोह्ड़ी खंड मिक्स कीती दी ही ते फ्ही असें लोकें कशा बी बड़े लाह्मे आए अहैं एह् बै कनेहा मखीर बेचा ने तुस ते असें इत गल्ला आखेआ महा हुन इस बारी उ'नें पुच्छी उत्थां लैन्ने अहैं बड़ा मश्हूर मखीर बेचदे न ओह् ते अगर स्हेई स्हेई लागे असें बी अग्गे बेचना होंदा ते अस उस्से स्हाबे दा ले लैगे फ्ही पंज छे किल्लो लैना ऐ ते असें ठीक रेट लाऊड़गे ते ठीक ऐ

ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ हां वा मखीर शैल प्योर होना चाहिदा खरी असें कोई लाह्मा नि औने चाहिदा कि इत्थां असैं बी अग्गे लोकें ई देना होंदा ए चलो ठीक ऐ फ्ही